مجھے لگتا ہے کہ اگلی نسل کو تاریخ پڑھانا ضروری ہے کیونکہ تاریخ ہمیں ہماری شناخت سے جوڑتی ہے ہمیں اپنے ماضی سے جوڑتی ہے تاریخ ہماری تہذیب و تمدن کا حصہ ہے اور تاریخ کے ذریعے ہی ہم مستقبل کا صحیح سے سوچ سکتے ہیں اور مستقبل میں کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے اس کا حل بھی ہم تاریخ میں کیے گئے واقعات سے لگا سکتے ہیں میں اپنے دوستوں اور ہم جماعت ساتھیوں کو بھی تاریخ پڑھنے پر بہت زور دیتا ہوں